धार्मिक प्रथाके सजल किछु भेलै जेना सामाके गीत भेलै सामाके गीतमे जे छै बेसी जे छै से लोग फसल कहै छै आइयो गाँव घरमे सामाके गीत जे छै से बहुत चलित प्रचलित छै जाहिमे भाय के छै या मतलब अपन जे छै से भाय ओकर या बेसी जे छै से ओकरा स्थान देल गेलनि हँ ओहिमे जे छै से ओ प्रायः ई देखल जाइ छै जे धानकेँ कटनीके समय जे छै से जहन समाप्त की रहै छै तहन ई जे छै से होइ छै आओर सामाके गीतमे बड़ा हर्षो उल्लाससँ जे छै से गाँव घरमे महिला सब जे छै से गाबै छै ओकरा जे छै से फेर सामा बनबै छै फेर ओकरा जे छै से फेर भसबै छै अन्तिम दिन तऽ बड़ा हृदय बिदारक जे छै से घटना होइ छै जहन जे छै से एकटा बेटीके घरसँ विदा कयल जाइए तहिना जे छै से सामोके जे छै से विदा कयल जाइ छै ओहि दिन जे हर्षो रहै छै आओर जे छै से विषादो रहै छै फिर भी जे छै से जे उमङ्ग उत्साह जे महिला सबमे देखल जाइ छै ओ जे छै से अपना आपमे जे छै से ऊर्जाके सञ्चार ई जे छै से गाम घरके जे छै से एक लोकप्रथाके बहुत पैघ जे छै से हिस्सा छै